हाँ तो हम हमलोगन का जब आषाढ़ आ जाता है खेत के तो का बोलेला कि भराता है उसको फिर जोताता है बिया पड़ता है जो बिया में खाद फेंकते हमलोगन हैं जो खाद फेंकने के बाद जो बिया तैयार हो जाता है तो उसको खेत कर जोतवाते हैं जोतवा कर उसको बोते हैं बोने के बाद उसको सोहते हैं जब खेत रेड़ा पर इंफा पर चढ़ जाता है रेड़ा पर तो उसको सोहते हैं सोहले के बाद उसी में खाद फेंकते हैं खाद फेंकने के बाद तो का बोलेला की जो धान फूटने फूटने हो जाता है तो उसको हमलोग लाते हैं लाकर ढो कर कटाएंगे कटाकर तो फिर उसके बाद फिर खेत को जोतवाते हैं जोतवाने के बाद गेहूँ बोआल जाता है जो गेहूँ में खाद फेंकते हैं फिर खेत को भरवाते हैं भराने के बाद फिर गेहूँ में खाद फेंकते हैं फेंकने के बाद जो खेत पर का बोलेला गेहूँ जब हो जाता है तो उसी में घास होता है तो उसको दवा लिया जाता है उसको दवा मारना जाता है तो घास मर जाता है मरने के बाद घास को का बोलेला कि मर जाता है तो हमलोगन जब गेहूँ काटने के समय आता है तो उसको काटते हैं लाते हैं उसको कट कटाते हैं कटाने के बाद जो अच्छा से हो जाता है तो हमलोग बहुत खुशी हो जाता है की चलो भाई हमलोगन के इतना पैदा हुआ उसको बाद गा पम्पिंग सेट लगाकर हमलोगन का बोलला उसको भरवाते हैं भरवाके उसमें साग सब्जी बोते हैं लौकी बोते हैं उसमें का भँटवा भंटी लगाते हैं वो तोरई का टमाटर लगाते हैं ये सब नेनुआ लगाते हैं लगाने के बाद खीरा लगाते हैं उसीमें पैदा होता है धनियाँ लगा देते हैं उसमें साग बो देते हैं काढ़ते हैं हरा हरा सब्जी जाता है अगल बगल बहन भैया जो होता है उसको भी दे देते हैं वो भी खुश हो जाती है इसलिए कि चलो भाई तुम्हारे खेत में हुआ पैदा तो हम भी तो खा लिया उनको भी देते हैं जब खेत में थोड़ा हो जाता है तो बथुआ के समय जे आता है तो उसमें प्याज लगा देते हैं जो लहसुन लगा देते हैं का बोलेला की उसमें सोवा लगा देते हैं उसमें का बोलेला कि सोवा लगा देते हैं फिर धनियाँ को फर जाता है तो उसको काटकर और पीटते हैं हम उसमें मेथी लगा देते हैं हर चीज़ ये है हर बात इसमें से लगा देते हैं जा के साग सब्जी हो जाता है तो खाने खातिर के हो जाता है उसके बाद जब का बोलेला कि फिर आषाढ़ आ जाता है तो फिर खेत के जोताता है बोआता है उसको खाद पड़ता है बिया डाला जाता है फिर खेत के जोतवाने के बाद रोपनी लगाता है मजूरा लगाकर हम वहाँ रोपवाते हैं रोपउले के बाद फिर अथुवा करते हैं ऐसे ऐसे फसल में हमलोगन जीते खाते चल जाते हैं का बोलेला कि अगल बगल हैं पानी नहीं मिलता है तो किसी से कहकर पानी भरवाते हैं तो पानी देती है तो उसको पैसा दिया जाता है तो भगिनी भैया भी कहते कि हमारा भी करवा दो उनको भी करवा देते हैं हमलोगन कि चलो भाई तुम्हारा भी सहयोग हो जाएगा तो हो जाएगा तो का बोलेला कि हमलोगन भी खाएंगे रहेंगे अथुआ करेंगे यही सब फसल हमलोगन का करते हैं जीते हैं खाते हैं हमारे देश में का बोलेला कि सब कोई बहाल रहता है रखो हम की बोलिहो आ जे कोनो चीज़ बोलिहो